अहिड़ा त केतिरा ई किताब आहिनि जेके माण्हू मूंखे सिफ़ारिश कंदा आहिनि ऐं मूंखे पतो हूंदो आहे त उहो उहे किताब मां पढ़ंदुसि बि त मूंखे मज़ो कोन ईंदो ऐं ॻाल्हि इहा आहे त हाणे मूंखे एतिरी आदत पइजी वई आहे त मां सुठे किताबनि ऐं बूरे किताबनि में तफ़ावतु करे सघां थो त हिन करे मूंखे को तकलीफ़ अचे कोन थी ऐं मुंहिंजो वक़्तु ज़ाया नथो थिए ऐं अंजाए किताबनि जे मथां पंहिंजो वक़्तु ज़ाया नथो कयां त हिन सबबु हाणे त अहिड़ा को किताब आहिनि कोन जेके मूं पढ़िया हुजनि ऐं मूंखे वणिया न हुजनि छो त मां पहिरीं हुननि खे पढ़ण खां पहिरीं अलॻि करे थो छॾां हा मूंखे यादि आहे जॾहिं नंढपण में मां स्कूल में हुउसि तंहिं चेतन भगत जा सभई नॉवल माण्हू मूंखे चवंदा हुआ त पढ़णु खपनि पर मूं चेतन भगत जो हिकिड़ो बि नॉवल कोन पढ़ियो पर शायदि कुझु सिखा हीअ हिकिड़ी मूं पढ़ण जी कोशिश कई हुई ऐं मूं टू स्टेट्स जेको नॉवल आहे जंहिंजे मथां उहो हिकिड़ो खेल बि सुठो खेल बि ठही वियो सुठी फिल्म ठही हुई त उहो किताब जेको आहे उहो ॾह या यारहं सुफ़्हा ई पढ़िया हूंदा ऐं पोइ उहो किताब बि बंदि करे छॾियो छो त अहिड़ा अहिड़े क़िस्म जा सत ई किताब या बिल्कुलु ई तव्हां ई सम्झो ठठ मयार जा किताब मां नथो पढ़ी सघां हेठि अहिड़ियूं ई कहाणियुनि ते खे पढ़ण सां मूंखे नथो लॻे त इंसान जो सोचण जो दाइरो आहे जेको वसी थिए थो त मुंहिंजे लाइ त चेतन भगत जा सभई नॉवल रदी या भंगार हुजण में हुजणु खपनि मां उहे किताब पढ़णु नथो पसंदि कयां ऐं मूंसां गॾ जा जेके बि माण्हू हुआ जेके मूंसां गॾु पढ़ंदा हुआ मुंहिंजा हमक्लासी हुआ उहे सभु मूंखे चवंदा हुआ त इहो चेतन भगत जो जेको बि किताब तोखे पढ़णु खपनि त मूं हिकिड़ो कोशिश कई हुई जो किताब पढ़ण जी नॉवल पढ़ण जी ऐं मुंंहिंजी सम्झ में पोइ न आहियो त हीअ सुठो कंहिं लिहाज़ सां सुठो आहे तंहिं सबबु मूं हिन खे कोन पढ़ियो हुओ हिन खां सवाइ हैरी पोटर घणेई माण्हू मुखे चयो हो त पढ़णु खपे ऐं हैरी पोटर जी जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां हुन ते अधारित जेके सत फिल्मूं आई हुयूं उहे ॾिठियूं ऐं उन फिल्मुनि खे ॾिसण खां पोइ मूंखे लॻे थो मूंखे हैरी पोटर पढ़णु खपे आहे पर मां अञा ताईं कोन पढ़ियो आहे पर माण्हू मुंहिंजी सिफ़ारिश ॾाढी कई आहे त मूंखे इहो लॻे थो त हैरी पोटर त पढ़णु खपे छो त उहा वाक़ेई ॾाढी सुठी कहाणी आहे पर मूं अञा ताईं पढ़ियो कोन्हे जेकॾहिं मां टी ॻाल्हि कयां त त मूं न विसरा सिंध जेठो लालवानी जो हिकिड़ो सफ़रनामो आहे उहो घणेई माण्हू चवंदा आहिनि त उहो ॾाढो सुठो सफ़रनामो आहे ऐं माण्हुनि खे पढ़णु खपे पर मूंखे हेतिरो मां ये सच चवां मूंखे हेतिरो कोन पसंदि आहियो ऐं जेठे लालवाणी जा ॿिया किताब आहिनि उहे ॾाढा सुठा आहिनि जीअं संघी विद्रोह त हुननि जा लोक अदब ते जेको बि कमु कयलु आहे उहो ॾाढो बहितरीनु आहे पर मूंखे हीअ मूं न ॾिसणा सिंधी कोन पसंदि आहियो अवल माण्हू मुखे ॾाढो चयो हुओ त हीअ ॾाढो सुठो हुओ सफ़रनामो आहे ऐं इहो सफ़रनामो हिंदवासी बाद में जेको आहे अजमेर मां शायर थिए थियो ॿाहिर्रि हुन में बि देवनागरी में बकायदा छपियो बियो हो किस तवार पर कोई बि मूंखे इहो कोन लॻियो त इहो हिकिड़ो किताब आहे जेको माण्हुनि मुखे चयो त हो पर पढ़ण खपे ऐं मूं पढ़ियो एतिरो कोन पसंदि आहियो पर मां ईअं कोन चवंदुसि त की इहो कंहिंखे बि न पढ़णु खपे एतिरो बि ख़राबु कोन हुओ सुठो हुओ ठीकु हुओ पर ओतिरो न आहे छो त शायदि हुन जी हेठि में मूंखे ॿिया वधीक सुठा सफ़रनामा पढ़नि में अची विया जंहिंजे सबब मूंखे ई हेतिरो सफ़रनामो सुठो कोन लॻियो